میں نے اپنی دادی سے سنا ہے مرزا غالب اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں مرزا غالب کی سسرال املی والے پھاٹک میں تھی جو آج بھی موجود ہے خستہ حالت میں سب کھنڈر ہو چکی ہے اور مرزا غالب کی حویلی صحیح حالت میں گلی قاسم جان میں موجود ہے آج بھی پورے ہندوستان سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں میں نے بھی دیکھی ہے ایسی ہی کئی تاریخی مقام ہماری پرانی دلی میں آج بھی موجود ہیں